आंना नखर बिदा फंबाय साब्रै दं बिसिनाव आं थांनानै लोगो जायो आरो बिसोरो जि खामानि थिनो बेखौनो मावो आरो बिसोरबो आंनाव फैनानै आंनाव जि खामानि बेखौ मावफैयो आरो आंनि बिदा फंबायल' नङा गामिनि आंना लोगो दं बे लोगोफोरजों आं थांनानै रायलायो खामानिबो खामानिफोरखौ मावो बिदिनो आंनि लोगो सासेल' नङा बुहुथसिन बिसोरो जेराव

आंबो थाङो आरो आंबो जेराव लेङो बे लोगोफोराबो थाङो बिदिनो जों लोगोफोरजों बिदिनो मिला मिसा थायो

जानाय लोंनायावबो मिला मिसा मावनाय दांनायावबो मिला मिसायै जों बिदिनो लोगो जानानै थायो थिक बिदिनो जों खौसेयै जोंफोरो आलो गोजोनै थायो

बिसोरो आंना गैयाब्लाबो बिसोरो आंनोबो सहाय होयो आरो बिसोरहाबो गैयाब्लाबो आंबो सहाय होयो बिदिनो जों मिला मिसाहै जों थायो